کھلے پانی میں تیراکی کے دوران محفوظ رہنے کے بہت طریقے ہیں اور ان کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے کیوںکہ کھلے پانی میں تیراکی کے دوران ہماری حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے بڑی ابھی دخائز میں بہت سارے رکاوٹیں ہوتی ہے جیسے کے پھسلن والی چٹانیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے بہت تیز اور مضبوط بہاؤ ہوتا ہے اور جوکہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہے تیراکی کے دوران کھلے پانی میں اس کے لیے حفاظی اقدامات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیوںکہ اگر ہم لوگ حفاظتی اقدامات نہیں اٹھائیں گے اور ہم لوگ اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں یا کوئی کوشش نہیں کریں گے تو اس سے ہماری نقصیاتی نقصان یا پھر ذاتی نقصان ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس سے اس سے ایک یہ اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت سارے جگہوں پہ ایسے ہوتی ہے جو پھسلن کی وجہ سے لوگ پھسلتے ہیں اور اس میں ڈوب جاتے ہیں اور بہت سے پریشانیاں پیش آتی ہے تو اس لیے اس چیز پہ ہمیں احتیاطی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے